जी हाँ हम पेड़ पेड़ पौधे बहुत लगाना पसंद करते हैं और हम कई प्रकार के पेड़ पौधे लगाते हैं और इनका मतलब हम पानी डालते हैं इनकी अच्छी तरह से देख रेख करते हैं और इनको काली मिट्टी से मतलब काली मिट्टी पर ज़्यादा लगाते हैं ताकि वो जल्दी से बड़े हो जाते हैं और फूल देते हैं और मतलब इसमें काली मिट्टी का उपयोग बहुत ही ज़्यादा करते हैं और लाल मिट्टी का भी प्रयोग करते हैं क्योंकि लाल मिट्टी से भी पेड़ पौधे अधिक लंबे एवं बड़े होते हैं और अच्छे स्वस्थ मतलब अच्छे रहते हैं और हम इनके पानी से सिंचाई करते हैं और इनका मतलब इन पर अधिक इनका अधिक उपयोग करते हैं इन काली मिट्टी का अधिक उपयोग करते हैं और इन पर हम जैविक खाद का उपयोग करते हैं तो यह हमारे घर पर ही उपलब्ध हो जाता है जैसे कि गोबर से भी मतलब जैविक का खाद का उपयोग होता है और इसमें ना कैमिकल्स भी नहीं रहता ताकि ये पेड़ पौधों को नुसकान पहुंचा सके इसलिए इसमें केमिकल्स मिला नहीं रहता इसका उपयोग हम पेड़ पौधों में बहुत अच्छी तरह से के से करते हैं ओर ये बहुत ही फायदा करता है पेड़ पौधों के लिए जैविक खाद और ये पौधे बड़े होने में सहायक करता है और इसके पेड़ पौधे इसमें बहुत ही अच्छे वृद्धि अच्छी रहती है इनकी देशी खाद रहता है